असांजे खेत्र में सिंधी सिंधी कुकिंग कॉम्पिटिशन आहे जंहिंजो उपयोग घर जी हर जाइफ़ा जेकी घर में सादी रोटी ठाहींदियूं आहिनि उहे जाइफ़नि खे उहो प्लैटफॉम मिलो कि जेकी शैफ थी थई सघनि अॻिते इअं ई घर जी जाइफ़ा अॻिते वञी करे शैफ थी ठही सघनि उन्हनि पंहिंजी पंहिंजी नई नई प्रतिभाउनि सां नईं नईं शयूं ठाती अहिड़ी अहिड़ी शयूं जेकी हाणे असां भुलिजी विया आहियूं सिंधी उहो वे आइटम ठातऊं और हिन में शामिलु थिअण लाइ असांजी पूज्य सिंधी पंचायत जा सभु हुआ और हिनजे जज जे लाइ असांजा शैफ जेका सिंधी शैफ आहिनि उन्हनि खे जज लाइ सॾु करायो वियो ख़ूबु वॾो प्रोग्राम थियो ॾाढो सुठो प्रोग्राम थियो इहो